हॅलो हॅलो सांग कितें सांगूं म्हापशा हांगां यो रे हांग हांगा पळय बसया रे आमचें वृंदावनान बसया रे पिव्वर वॅज न्हय तें आयज सोमार बी आसा मरे आयज सोमारूय आसा न्हय पिव्वर वॅज खंय आसा मरे वृंदावनान रे वृंदावन हॉटेल आसा पळय म्हापशा हां थंय च्या पिवया मरे हां आनींग तुका मागीर हांगा आसा मरे मागीर तुलसी कॅफे आसा मरे तातून तितलें बरें ना रे तितलें कांय हां साई सदनानान या बरें आसा म्हणटा ना जाल्यार हातून या रे कॉफी कॉनरान या रे

तुका किदें खावंक कशें दिसता तर भाजी पांव खावंक मसाला डोसा बी तशें खा मरे कितें उतप्पा मसाला डोसा मागीर तशें कितें खा मरे कितें मागीर भाजी पुरी खावंक आयलाय गोंयान

वडा पाव खा चल खंय या सांग म्हाका तूं तूं आतां तूं सांग मरे कॉफी कॉनरान या कॉफी कॉनरान या बरें चल केन्ना खंय केन्ना मेळटाय म्हाका तूं वा खंय वाटेर खंय पावला तर आं खंय सावंतवाडी हाय आं सावंतवाडी आसा काय खंय आसा रे कुडाळाक आसा आं बान्या पावला बरें रावतां हांव गों म्हापशा रावता म्हापशा आं बरें हांगा रावतां रे खंय रे करासवाड्या रावतां तुका थंय लागींसून बेगीन वचूंक मेळटलें न्हय ब्रेकफस्ट करपाक आं आनी आनी कितें म्हणटाय कशें चल्लां

तूं वाटेर यो हॉटेलां थंय मेळूंक ना तर रे म्हापशान सो ब्रेकफस्ट करपाक

आं बसीन आयलाय बरें बरें बरें बरें आनी मा ब्रेकफास ज अ म तूं ब बस स्टॅणार देंवतलो मरे तर बस स्ट बस स्टॅणार देंवतलो म्हणल्यार तूं हांगा वृंदावन लागीं मरे आमकां बरें आं वृंदावनान बरें हां तुका बरें भाजी पुरी बरी मेळटा सारकी वॅज मागीर दनपारचें जेवाणूय बरें मेळटा थंय कितें रे थंय बरी बरी भाजी पुरी हें खावया तुका मसाल डोसा खावंक मेळटा आं हॅलो आं मसाला डोसा बी बरे मेळटा रे थंय बरे टेस्टी आसता बरे उ मागीर उपीट मेळटा बरें मागीर बटाट वडे मेळटा बटवा वडे पाव मेळटा समोसा मेळटा मागीर रेवड्यो मेळटा थंय बरे आनी बरें आसता रे खावपाक खाण्या सारकें बरें आसता थंय हॉटेलान वृंदावनान आं आनी ते हातून वृंदावनान या मरे काय तुलसीन या तुलसी कॅफेन आमी वचूंक ना रे केन्ना हांव या आमी आतां आ बरें बरें तर तुलसी कॅफेन टेबल बूक करून येतां हांव कितें रे आं कोण एकटोच येता तूं काय फॅमिली येता रे एकटोच येता बरें बरें रावतां हांव तुका चल